दानि समावथ' हाथायाव बांसिनानो रेडिमेडसो सिफोर ओंखारबाय आखाइजों बानायनाय जों नुनो मोननाय जाला गोदोनि समाव बयबो गावबागाव आखाइजोंनो बानायोमोन आखायजोंनो दायोमोन ओमफ्रायो दानि मुगायावथ' जोङो बांसिनानो रेडिमेडसो नुसै आरोखि मेसिनजों दानाय आखाइजों बांसिनानो बानायला बेनिखायनो दा बुंनो थाङोबा रेडिमेड सिनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिआसो साबसिन गाननो थाखाय मोजांसिन गोरा जायो थाब गाज्रि जाया रेडिमेडफोराथ' खनसे गाननानै सुबानो गाज्रि जायो आरो बेनिखायनो दानि मानसिफोरा बांसिनानो आखाइजों बानायनाय सि नागिरो आरो जोरनायाबो बांसिन मोजां जोरोना गाननोबो मोजां जायो किन्थु दा आखाइजों बांसिनानो बानायला आरोखि गोदोनि समावबा जोङो रेडिमेड सिखौनो नुनो मोननाय जायामोन बांसिनानो बांसिन दानाय जायोमोन गावबागाव आखाइजोंनो बानायनानै लाजोबोमोन बयहाबो आखाइजों बानायनो थाखाय आइजेंफोर माखासे बेसाद मुवाफोर दंजोबखायोमोन गावबागाव न'आव गासैबो सोलोंनानै लाजोबोमोन रोंजोबोमोन आखाइजोंनो बानायो गावसोरनो गानोमोन बांसिन रेडिमेडखौ बायनाय जायामोन किन्थु दानियाव जोङो बांसिन रेडिमेडसो नुसै बांसिनानो रेडिमेडखौसो गानसै दानायखौ नुनो मोननाय जाला